हाँ ये बिल्कुल बात सत्य है कि जो शिक्षित लोग होते हैं उनका बातचीत करने का तरीका काफ़ी अच्छा और रीस्पेक्टबल होता है इनके क्या है कि कभी भी इनसे बात करेंगे तो ये क्या है बात की एहमियत को समझते हैं जो बात कहेंगे उस बात पे क्या है कि वो बैलू समझते हैं कि हाँ इंसान अगला क्या बोल रहा है और इनका क्या है कि कभी भी ये जब भी बात करते हैं ये हमेशा चीज का ध्यान देते कौन हमसे बड़ा है कौन छोटा है उसको कैसे रीस्पेक्ट देना है कैसे बातें करनी है ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब शिक्षित लोगों का जो है पढ़े लिखे लोग है वो काफ़ी मतलब मतलब बढ़ चढ़ के अच्छे से मतलब इन सब चीज़ों में बढ़ावा देते है और जो कि काफ़ी हम लोगों के संस्कार में काफ़ी असरदार यानि कि काफ़ी मतलब हम लोगों के आने वाले उसमें काफ़ी जीवन में मददगार होता है कि हाँ क्या ऐसे बातचीत करना है क्या है अगर इंसान पढ़ा है तो ठीक है घर में क्या है कि कोई भी इंसान ने पढ़ता है तो क्या है कि वो अपने से छोटा है उसको भी उस तरफ ले जाता है इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है जैसे कि घर में का कोई मान लीजिए मम्मी पढ़ी है लड़की पढ़ती है वो उसके शादी होता है अपने घर में जाती है उसके बच्चे होते हैं या फिर उसके जेठानी देवरानी के जो भी बच्चे होते हैं तो उनसे क्या है वो बातचीत अच्छे ढंग से करती है और जो शुरुआती शिक्षा होती है वो काफ़ी मतलब शुरुआती शिक्षा ओ अगर तो पढ़े लिखे रहेंगे तो जो बच्चों को शुरुआती ग्रोथ है जो शिक्षा उसपे वो काफ़ी ध्यान देती हैं और हर एक चीज बच्चे से सही से बोलेंगी संस्कार में बोलेंगी तो क्या है कि आने वाले समय जो बच्चे क्या है कि शुरुआती में जो सीख लेते हैं जो बोलते हैं और समझते हैं वही आगे चल के उनका मतलब संस्कार आगे काम में आता है जोकि पब्लिक के बीच में उन्हें काफ़ी मतलब आगे ले जाता है अगर ये ये शिक्षित होने का मतलब सबसे बड़ा योगदान है अगर कोई भी लड़की जात शिक्षित होती है तो अपने बच्चों को जरूर मतलब शिक्षा देती है और पढ़ाती है छोटा बेसिक सारा कुछ वो बता देती है फिर जाके वो बच्चों का ग्रोथ काफी हो जाता उनका माइन्ड तेज हो जाता है जिसके कि बच्चे आगे चल के काफ़ी डेवेलप करते हैं और वही ग्रोथ करते हैं